हाँ बहन जी हमको थोड़ा मतलब जाना है विंध्याचल आप कितना भाड़ा लेंगी हमको ऑटो करना था रिजर्वेसन करना है चार सौ रुपया कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है दिनभर का भाड़ा लेंगे तो आप ऐसा तो है नही कि दिनभर वहीं पे मतलब खड़ी तो नहीं रहीं आपको तो भाड़ा और भी मिल जाएगा अच्छा ठीक है आप मतलब भाड़ा इतना लेंगी अगर समझिए सवारी के साथ जाएँगी तो ऐसा कितना लेंगी आप हाँ हाँ सवारी के साथ यही है हम हैं हमारे परिवार में हैं दो लोग हाँ हम लोग तीन लोग मतलब जाएँगे कितना भाड़ा हो जाएगा आपका वहाँ से मतलब भाड़े से जाएँगे तो बताइए वो भी तो कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है एक तरफ़ का भाड़ा इतना लेकिन यहाँ से विंध्याचल तो बीस बीस रुपए में ही भाड़े से लेके चले जाते हैं अरे बहुत से सारे ऐसे ऑटो वाले हैं जो रोज़ाना चल रहे हैं जो बीस रुपए में ही चले जाते हैं अरे नहीं तो कुछ समझ के ले लीजिए ठीक है तो ले लीजिए समझ के हम तीन लोग हैं चलिए सत्तर रुपया ले लीजिएगा और क्या करेंगी तो क्या मतलब उतना पूरा किलियर है क्या सौ रुपया एक तरफ़ का ही लेंगी चलिए दोनों तरफ़ मिलाके डेढ़ सौ ले लीजिएगा और क्या करें डेढ़ सौ ले लीजिए इतने में तो हो जाएगा ना दो सौ पूरा नहीं दो सौ मत लीजिए ये समझ से ले रहे हैं तो चलिए भाई चलिए ठीक है कितना दो सौ में चलिए सब चल रहे हैं दस पाँच भले कम हो जाएगा डेढ़ सौ नहीं चलेगा चलिए ठीक है भाई अब हमारा मजबूरी है चलिए आप